बावीस ऑक्टोबर एकुणशें सत्तर म्हजो जन्मदीस पंचवीस एप्रील दोन हजार स म्हज्या चलयेचो जल्मदीस पंचवीस जून एकुणशें पंचात्तर म्हज्या बायलेचो जल्मदीस एक मे दोन हजार पांच म्हजो लग्नाचो दीस